में प्लास्टिक दे ओह् बरतन नेह् मंगवाए हे पर थोह्ड़े दिनें दे बाद आंह्गर अस ओह् नुहाड़े च फर्रूट बगैरा पांदे ते नुहाड़े च ते केह् ओह् मुश्क बगैरा मारा दे हे ते जेह्दे कारण ओह् फ्रूट बगैरा हे ओह् स्पाईल होई जा दे हे ते इसदे लेई एह् जेह्ड़ा एह् न प्लास्टिक दे जेह्ड़े कंटेनर आए मेरे कोल एह् बिल्कुल बी अच्छे निं आए